हैलो हंजी में यरा ओह् अपने मकान बनाए दा नमां इक तुस उ'ऐ बोल्ला दे निं पलंबर होर बोल्ला दे हां में बांटू कोला फोन नंबर लैता थुआढ़ा कटोई दा हा मेरे कश नंबर ते ओह् में अपना मकान बनाए दा नमां ते दो त्रै बाथरूम बनाए दे कन्नै ते ओह्दे आस्तै ओह् फीटिंग करनी ही नलके फिट करने हे ते थुआढ़े कोल टाईम है जां नेईं ऐ मिगी सनाओ नेईं तां में कुसै होर ई करां फोन दूए बंदे ई हां किचन च बी ऐ इक दो इक दो नलका अंदर लग्गना नी किचन च ते त्रै बाथरूम होने त्रै नलके बाथरूम च लग्गने तां नेईं तुस अपने स्हाबै लैंदे आएओ क्योंकि मिगी इन्ना पता निं ना ऐ इन्ना नालेज निं ऐ मिकी केह् केह लगदा साकटां सुकटां मिगी पता निं ऐ इन्ना ते में तां करियै महां कोई तुसें ई गै फोन कीता महां ऐ कि ओह् बंदा बड़ा अच्छा ऐ ते उ'नें समान बी ऐहें सस्ते बी हैन थोह्ड़े ते कन्नै उ'नें ऐहें फिटिंग बी अच्छी करदे ओह् ते कनै कम्म बी जल्दी करू दे ओह् में तां महां बांटू नै सनाया मी भी चलो महां में फोन करना उ'नें गी ऐहें उं'दे कोल कम्म बड़े होंदे ते उं'दे कोल टाईम निं होंदा ऐ महां चलो महां में करी दिक्खना फोन अगर उं'दे कोल टाईम होग तां हां कोई निं कोई निं शामीं लै आई जाओ तुस ते कन्नै दिक्खी जाओ निं किन्नी हारियां पाइपां लग्गनियां न किन्ने हारे नेईं तुस पैह्लें में इत्थै नाप नूप लेई जाओ ना इद्धरा ते भी तुस कल्ल आई जाएओ कल्ल सवेरै आई जाएओ अगर तुसें ई कोई एडवांस पैसे चाहिदे होङन माराज तुस एडवांस बी लेई सकदे ऐसी गल्ल निं ऐ कोई थुआढ़ा कम्म दिक्खे दा में दो त्रै घरें तुसें बड़ी अच्छी फिटिंग कीती दी ऐ कोई चक्कर निं कोई चक्कर निं तुस अपने कन्नै लाई लैओ कम्म अच्छा होना चाहिदा कोई चक्कर निं ऐ कोई निं कोई निं शामी बेल्लै आएओ ता ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब ठीक